पॉपुलर एस्केप रूम्स आहिनि महाराष्ट्रा में उहे आहिनि द रूम हिकु थियो हिकु ॿियो आहे की प्रिज़न एस्केप आहे हिकु आहे की द रिम हे सभु में छा थींदो आहे द रूम इअं हूंदो आहे की असांखे टे या चार लैवल हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि लैवल असांखे हिकु रूम खां वञी करे कीअं बि करे असांखे हो रूम खां ॿाहिरि निकिरणो आहे हुन में अलॻि अलॻि असांखे क्लूस मिलंदा आहिनि की ये रूम पार करणु पोइ पोइ ॿिए रूम में वेंदा जीअं जीअं असां रूम पार कंदा वेंदा आहियूं डिफीकल्टी लैवल्स बि वधंदी वेंदी आहे हुन में असांखे कीअं बि करे ऐक्ज़िट करिणो हूंदो आहे और ॿियो प्रिज़न एस्केप में हीअं हूंदो आहे की हिकु प्रिज़न थीम हूंदी आहे हुन में हुन में प्रिज़न असां प्रिज़न जे अंदरि हूंदा आहियूं असांखे हुंअ ई सेम टू सेम हुन में बि असांखे एस्केप करिणो हूंदो आहे कीअं एंटरटेनमेंट लाइ और हिकु द रिम हूंदी आहे हो एक्चुअली हिकु तरह हॉरर रूम हूंदो आहे हुनमें जामु हुनमें जामु गोस्ट हूंदा आहिनि जो असांखे ट्राई कंदा आहिनि ॾकाइण जो की असां रूम एस्केप न करे सघऊं हुनमें बि असांखे एस्केप करण जो ट्राई करिणो आहे और इहे सभु मूंखे ख़बरु तॾहिं पई जॾहिं मां पंहिंजे मुंहिंजा रिलेटिव्स आया मां उन्हनि खे वठीयुमि हुते जे अंधेरी से अॻु में अंधेरी वैस्ट में हिकु आहे और हिकु खपोली में आहे जॾहिं मुंहिंजा रिलेटिव्स आया मां उन्हनि खे हुते वठी वयुमि तॾहिं इहे सभु मूंखे ख़बरु पई की इएं एस्केप रूम बि थींदा आहिनि और असांखे जामु मज़ो आयो हुते और हुन में जामु अलॻि अलॻि थीम्स और उहे लैवल्स आहिनि त हुन जी वजह सां असांखे जामु ई वधीक मज़ो आयो